جی ہاں میں اب کب کا کھانا بنانے میں دیسی گھی کا استعمال کرتی ہوں جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیسی گھی جو ہے وہ کھانے کو مزید لذیذ بنا دیتا ہے اور دیسی گھی صحت کے لیے بھی بہت فائدےمند ہوتا ہے اور وہ فیٹ بھی بہت کم دیتا ہے تو اس لیے میں اپنے کھانوں میں دیسی گھی کا استعمال کرتی ہوں جو کھانے کو مزید مزےدار بناتا تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے صحتمند بھی بناتا ہے